अभी जेना गरमीके समयमे धूप बहुत कड़ाइ करै छै सुबहके गेल गेल शामकेँ आबै छियै गरमी अभी भीषण बजड़ैत छै बेगूसराय इलाकामे ठण्ढी समयमे ओनाही किछु दिन ठण्ढी करलकै तब ठण्ढी समय तऽ केनाहु करि कऽ कपड़ा लत्ता ओढ़ि कऽ चलू तऽ कीनि कऽ समय केनाहु कटलै

अभी जेना धूप कड़ा होलाके बाद गाछी वृक्षी तर जाय पाबै छै खेतीबाड़ीवला आदमीकेँ कोरनी कमठौनी गहूँम कटनी इएहसभ अभी होइ छै बोझा बान्हय पड़तै ई ओकरा दमाही करय पड़तै इएहसभ होय पाबै छै अभी गरमी बहुत कठिनाइ होय रहल आब जेना नहान सुनान करि कऽ खाना पीना खाए कऽ फेन अपना अपना काम रोजगारमे लगय पड़ै छै मालकेँ घास भूसा आनि कऽ ओकरा खिलबय पड़ै छै भट्ठा चुन्नी दए कऽ ओकरा जेना दुआरि दरवज्जा सभकेँ झाड़ू बहारू दए कऽ गोबर करसी उठा कऽ सभ दिनके इएहसभ करय पड़ै छै माल जालकेँ सुबह शाम अभी नहान सुनान गरमी धूप भीषण बजड़ि रहलै हन ओकरा धुअ धोखरय पड़ै छै बालु दूधी करछी जे रहै छै छील चाँछि कऽ ओकरा बालु ओहि जगहपर मालके जगहपर बान्हय पड़ै छै की रस्ता जऽ चमन जेना दुआरि दरवज्जा रखना चाही इएहसभ करै छी सभ